असांजे राजस्थान में घुमण लाइ सभई तरीक़ा आहिनि टैक्सियूं आहिनि रेलवे जो बंदोबस्त आहे ट्रेनूं आहिनि एयरपोर्ट बि आहिनि सभु सुविधाऊं आहिनि पर नंढे नंढे शहरनि में टैक्सियूं ई वेंदियूं आहिनि वधीक माण्हू बसूं बसुनि में वेंदा आहिनि बसुनि जा रोड सुठा ठहियलु आहिनि बाक़ी त सभु सुठो ई आहे पर अञा बि सहूलियतूं वधी सघनि थियूं जीअं अजमेर में अगरि एयरपोर्ट खुली थो वञे त ॾाढो सुठो फर्क़ु पवंदो टूरिस्टनि लाइ करे